कलमसँ कागज कलमसँ कागज लिखैपर जो सर्वांगिण विकास बच्चाके होइ छै उ पारम्परिक रूपसँ बहुत महत्वपूर्ण छै किएक कि ओइमे बहुत सारा बच्चाके बौद्धिक लिखैके क्षमता सोचैके क्षमता ई सबके विकास होइ छै लेकिन आजके भागदौड़मे लैपटॉपपर टाइप करैके आदत बनि रहलेसँ बच्चाके लिखैके क्षमता कम हो जा रहल अइ एहिसँ बच्चापर नकारात्मक प्रभाव एग्जाममे जैसे कोइ भी पब्लिक सर्विस या कोइ भी एग्जाम जाहिमे रिटन वगैरह रहै ई सब रहै छै ओइमे ओकरापर नकारात्मक प्रभाव पड़लक काहेकि उ लिखैके तऽ आदत ओकर छूटि गेल रहल छै लिखलाके सबसँ महत्वपूर्ण गुण है कि ओकरा सोचैके पड़ै छै ओकरा बारेमे ओइपर दिमागपर जोड़ लगैलक की लिखैके है अइसँ बच्चाके स्मरण भी आओर सोचैके शक्ति भी अति विकास होइ छै लेकिन आज कलके जमानामे कोइ भी कामके लेल देखे छियै लैपटॉपपर टाइप करैके कुछो टेक्स्ट कर दू सोशल मीडियासँ रिलेटेड जितना जो चीज अथी है उ सब टाइप कऽ के लोक टेक्स्टके आओर टेक्स्टके भी शॉर्ट फोर्म आजकल अपना लेले है जैसे बच्चाके लेखन क्षमतापर भी बहुत नकारात्मक असरपर रहल है ई सबके चलते अभी भी जो पारम्परिक रूपसँ चीज है ने उ कागजपर लिखैके बहुत अच्छा अथी है ओकर बहुत सकारात्मक अथी सकारत्मक पड़ै छै जे बच्चाके उपर लेकिन इहे सब जैसे सोशल मीडिया वगैरह ई सबके चलते बच्चामे बहुत सारा नकारात्मक अथी हो रहल है अइ लेल लिखैसँ बहुत सारा सुझाव वगैरह ई सब किछुके अथी दिमागी स्तरपर आमन्त्रित होल लेकिन हालके वर्षमे लिखैके बदलाव आ गेलै अइके कारण आजकल बच्चामे त्रुटि लेखन क्षमताके त्रुटि जैसे कोइ वर्ड है तऽ ओकर शॉर्ट फोर्म करिके विकृत करैत करैत मतलब अगर अच्छा उ लिखैके उ एग्जाममे उहे लिख दै छै ओकर चलते नेगेटिव मार्किंग भी हो गेल अइलेल सबसँ बढ़िआँ पारम्परिक रूपसँ कलमसँ कागजपर लिखैके ही छै